ہماری کالونی میں پہلے سڑکیں نالی یہ سب نہیں تھا تو سڑکیں بنایا گیا ہمارے کالونی میں ایک بھی روڈ ایسا نہیں تھا کہ گاڑی آ سکے اور واپس جا سکے آتی تھی تو جا نہیں پاتی تھی کبھی ٹایر پنچر کچھ کچھ اور کبھی بارش ہو جاتا تھا نالی کا پانی پورے روڈ پہ جمع رہتا تھا پوری گلی بھر جاتی تھی یہاں تک کہ گھر میں بھی پانی آنے لگتا تھا جن کا گھر نیچے رہتا تھا تو امرپال جی اور دلّی کے ہمارے سی ایم سر جو ہے اروند کیجریوال منیش سیسودیا اِن کی سرکار آئی یہ ایم ایل اے بنے تو اِن لوگوں نے سڑکیں نالی اور بھی بہت چیز بنوایا جو اُن کے وجہ سے ہم لابھ اٹھا رہے ہیں اور اُن کے وجہ سے یہ سب میں سدھار آیا ہم چاہتے ہیں وہ اور اچھے سے اچھا کام کریں کہ ہمارا قیمتی سے قیمتی ووٹ انہیں ہی جائے ہمیشہ